میرے لیے تحریر کے آئیڈیاز مختلف ذرائع سے آتے ہیں اور یہ ذرائع عموماً میرے ارد گرد کی دنیا سے جڑے ہوتے ہیں فطرت معاشرہ ثقافت اور روزمرہ کے مسائل مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو عموماً یہ مختلف موضوعات خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں جیسے کہ کسی منظر کی خوبصورتی لوگوں کی زندگیوں میں آنے والی تبدیلیاں یا کسی خاص معاشرتی مسئلے کی حقیقت یہ چیزیں مجھے تحریک دیتی ہیں کہ میں ان موضوعات پر لکھوں اور اپنے خیالات کو الفاظ میں ڈالوں تحریر کے لیے آئیڈیاز پیدا کرنے کی ایک اہم تکنیک یہ ہے کہ میں مشاہدہ کرتا ہوں اور سوالات پوچھتا ہوں میں اپنے ارد گرد کی چیزوں کو گہرائیوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں چاہے وہ فطرت کا ایک منظر ہو یا انسانی رویے کا مطالعہ جب میں کوئی منظر دیکھتا ہوں یا کوئی خاص موضوع میرے سامنے آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے کیا اس منظر یا واقعے کا کوئی جذباتی پہلو ہے یا اس کا کوئی سماجی اثر ہو سکتا ہے یہ چیزیں میرے ذہن میں نئے خیالات کو جنم دیتی ہیں لکھنے کے لیے سب سے زیادہ فطرت اور معاشرتی مسائل نے مجھے متاثر کیا ہے فطرت کی خوبصورتی اور اس کی پیچیدگیاں اکثر میری تحریروں کا حصہ بنتی ہیں جبکہ معاشرتی مسائل مجھے لکھنے پر اس لیے مجبور کرتے ہیں کہ میں ان بات ان پر بات کر کے لوگوں کو آگاہی دوں یا انہیں مختلف زاویوں سے دیکھنے کی دعوت دوں